आबाद गायोबा दानि जुगाव गामियारि हिसाबै आबादखौ बांसिन गायनाय जायो बिनि थाखायनो माइ गाय फाथो गाय बेसर गाय जिखियजाया आबाद गायामानो जोङो बेरा होनानै मुसारि होनानै दाउ अमाफोरनिफ्राइ जोङो रैखा खालामनांगौ जायो जेब्ला जोङो बेरा होगोन अब्लासो उदां बे जिब जिनारफोरा जोंनि आबाद थिलियाव हाबनो हानाय नङा थिक बिदिनो औवानि बेरा दाननानै दुमनानै बाजाराव मुसारिफोर बायनानै लाबोनानै बेफोरबायदि दाउ अमानिफ्राइ मोसौ मोसा बोरमा फोरनिफ्राइ जोङो आबादखौ रैखा खालामनानै लानो हायो लोगोसे बै हानि जि जिउआरि एम्फौफोर फिसा फिसा एम्फौ मोस्रोम मोनला बेफोरबायदि जुनाफोरनिफ्राइ रैखा खालामनो थाखाय जोङो साइनटिपिकिलि माखासे मुलिफोर दङ जेरै अस्टड फेनाइल बेफोरबायदिखौ हायाव होनानै जोङो एम्फौ बे मोस्रोम मोला जानायनिफ्राइ जोङो रैखा खालामनो हायो आबादनि थाखाय जोङो बै मुलि फानग्रा डक्टरफोरजों जों जगा जग लानाया बा एग्रिकालचार आबादारि डिपार्टमेनाव आबादारि बिफाननिफ्राइ जोङो नलेडस बा गियान लाग्रोनो हायो

जोंनि आबादखौ जिब जुनारा जोङो जिसिबां मोननांगौमोन जिसिबां खस्थ' खालामनानै जों मावदोंमोन बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों मोनाय नङा बिसोरो जों मावनायखौ जों सिनाया मानसि मावदों होनानै जोङो जिब जुनारजों सिलाय बिलाय खालामनानै जायोब्ला जोंनि उदैयाव थांनायनि अनगायै जिब जुनारनि उदैयाव थाङोब्ला जों माखौ जानो हाथायाव माखौ फानहैनो बिब्दि जायो बिसोरो जुदि उदां हगार सारोब्ला अमाब्ला अमाया उरनानै गाज्रि खालामगोन नोंनि आबादखौ नहा खाला नस्थ' खालामगोन खहा खालामगोन मोसौब्ला नोंनि आबादखौ जानानै उदै बुसि बुसि जानानै फोजोबगोन दाउफोरब्ला नोंनि आबादनि फिथाइखौ खेबस' खेबस' जाजोबगोन थिक बिदिनो जिब जुनारफ्रा आबाद नस्थ' खासलामनाय जायो जेरै हाग्रा ओनसोलाव हो हाग्रा ओनसोलाव आबाद खालामोब्ला जेरै मैदेरफोरजों सेलाय बेलाय खालामनो नांगौ जानानै फैयो थिक मैदेरफोरखौ सिगिनो थाखाय बन्जार लायै लायै गामिनि रायजोफ्रा ज ज अरजों सिगिनानै होसो हरनांगौ जानानै फैयो बिदिनो गामि ओनसोलावहाय संसार जानायहाय बयहाबो दाउ अमा लायो मालाबा गफ्लांगोन मालाबा माफ्लांगोन बैफोर बायदिफ्राइ रैखा खालामनो जोङो गावबा गाव बेरा होनानै लानाया गोनां मोनोना जिब जुनारा जिब जुनार हिसाबै बिसोरो बुजिया बिसोरो उदां नुयोब्ला जोंनि आबादफोरखौ जाखागोन बा खहा खालामखागोन बिनि थाखायनो जोङो रैखा खानलामनो थाखाय जों बेरा खालामना होनांगोन